हमरा गायत्री मन्दिर के यहाँपर कुछ कुछ व्यवस्था एहन है की लोग फूल बेच कऽ गुजारा अपन कर रहल है कोइ पान उन के दोकान खोलके कैसहु गुजारा कर रहल है एहन स्थति खराब है मुजफ्फरपुर जिला के की लोग दूध डेयरी खोल खोल क काम कैसहु चला रहल है बाल बच्चा सबके जिया रहलै एहन हमरा मिशरौली ईलाका के काम है की सोचे से अथि है क समझ से बाहर है की की करतै आदमी कोइ कुछो करै छै कोइ कुछो करै छै रोजगारो से पेट नै भर रहलै यहाँ लोग दोकान दौरी खोलै है ओहो मे नै समझ अबै छै की कभी अइसन होइ छै चलै छै चलै छै नै होइ छै कोइ फूल ऊल बेचै छै कोइ ई करै छै ऊ करै छै अइसन स्थिति हो गेल है मुजफ्फरपुर जिला के की आगे के कोइ सुधार करतै त ठीक है नै त आउरो दिन पऽ दिन अथिये होइल जेतै क समझ सँ बाहर है की कथि करतै क यहाँ यहाँतक भी नै समझ मे अबै छै की सब जगह दिहाड़ी भी हाय फाय है तीन सौ चार सौ मुजफ्फरपुर जिला मे चल रहल है यहाँ त कभी यहाँक आदमी सब भूख भी मर रहल है की करू कहाँ सँ पैसा रहतै ओइकेबादे रोजगार भी कुछ होतै न जेकरा पास थोड़ा बहुत पैसा है ओकरे सँ हो सकलै कोइ जोगार होइ छै अइसन बात है ईसब समझ से बाहर है सरकार अइसन स्थिति चलबै छै की समझ सँ बाहर है की की करतै हँ बहुत ईहो दोकान दौरी खोल देलकै जबसे मन्दिर चलै छै तबसे दोकान ओहो थोड़ा बहुत फूल उल बिकै छै की फूल उल बिकलक थोड़ा बहुत जे कैलक पूजा ओकरे न फूल तूल बेचलक त फूलो बिकै छै चाइर रुपैया पाँच रुपैया मे ओइमे अइतर गुजारा नै चैल रहल है करब त करब कहाँसे सब अइसने थोड़ी हो जाइ छै की सब बाहरे भाइग जेतै बाहर भगतै त फिर मुजफ्फरपुर जिला मे आदमी रहतै कहाँ स्थिति एहन गम्भीर खराब हो गेलै जे समझ से बाहर है की करतै आदमी